म्हाजो फर्स्ट एक्सपिरियंस स्कुलान आशिल्लो म्हटल्यार आमी एक डांस केलेलो जो हेजेर आसलेलो कट्टी डांस लायक म्हाका अशें गोवन डांसूच करपाक आवडटा लायक कट्टी डांस फुगडी मागीर कळशी डांस आनी हांवेन म्हजो कळशी डांस असो स्कुलान आसतना असो केलेलो तो खूब बरो आसलेलो लायक अशी जी तोंडान म्हणून तोंडान म्हणून जी पदां आमची येता आनी त्या हेजेर आमी नाचतात तो डांस करपाक म्हाका आवडटा लायक ह्यो जो झुंबा जावं आनी कसलो आसता तितून म्हाका अशें इतको इंट्रस्ट ना आनी म्हजो डांस डांस एक्सपिरियन्स हांव स्कुलीन म्हटल्यार स्कुलांच्यानूच असले असले ड्रान डांस करता मागीर जर अशें एक्सपिरियन्स म्हटल्यार पयलीं पयलीं तो म्हाका असो डिफिकल्ट असो दिसतालो किद्याक पदां म्हणून ती पायाट करून तकलेन दवरून करप ते अशें हें अशें जातालें पूण तितून एक वेगळीच मजा अशी येताली म्हणून आमी ते तालार नाचप आनी कितें अशें हें करप तेंची न्हेसवण जी आसा ती सुद्दा खूब बरी आसताली लायक कशें हें बीन कांय ना सगळें शिस्तीन आसतालें आनी नाचोंकूय बरें मेळटालें